तो और क्या क्या बोलोगी हलो जी हाँ

तो आपको कहाँ कहाँ घूमना है आप बता दीजिए सिमरिया जावसावली हिंगलाज और कपुर्दा तो आपको कहाँ जाना है सात सौ रुपये लगेगा हज़ार रुपये तीन हज़ार रुपये नहीं नहीं नहीं होगा नहीं इतने में हो गया आपको करना है तो साढ़े तीन था तीन किए हैं फ़िर भी हमने जी बिल्कुल कहाँ कहाँ घूमना है आपको

हाँ ठीक है यह इसी नम्बर में कॉल कर लेंगे हम आपको ठीक है बता दीजिए ओके कल कल कितने बजे आना है ठीक है